हमरा आरके गाँवमे बहुत गरीब आदमी छै लोन ही लएके सब कारोबार करय छै छत पीटय छै ओइसँ छत ढलाइ करय छै लोन लोन ही अइसन चीज छै लोन लए कऽ घर द्वार मकान सब कुछ बनबय छै कपड़ा लत्ताक भी दोकान खोलय छै कपड़ा लत्तासँ ही आओर उँ चप्पल जुत्ताके दोकान खोलय छै लोनसँ ही कारोबार भेल लोन नहि लोन नहि लेतय तऽ कोइ तरहके दिक्कत सब तरहके दिक्कत होतय लोन नै लेना चाही लोन लैसँ हानिकारक होइ छै लोन तऽ सब तरहके काम करय पड़य छै लोनसँ लोनसँ चप्पल जूताके दोकान खोलय लए पड़य छै लोन नहि लेना चाही लोनसँ है कि बहुत खराब चीज छै लोन हँ लोन आबय छै लोन लैके बाद एक दिन लोनके बारेमे किस्ती नहि भरय छै तऽ तुरत दोकान दुआरि पर चलि आबय छै चहरि कए गाड़ीवला चलि आबय छै दुआरिपर उ लोन उल्टा सीधा बोल लागय छै उल्टा सीधा बोलयके बाद बोलयक बाद लोकके बहुत जे लै छै लोन ओकरा बहुत दिक्कत होइ छै बहुत दोसर तरहके परेशानी होइ छै लोनसँ आओर लोन नहि ले नहि लेना चाही लोन लएके लोग बर्वाद बर लोन लैके बर्वाद भए जाइ छै लोग सब लोनके कारण लोग बहुत तरहके बात बोली सुनय लए पड़य छै लोन लोन लोन दुइ तक कम कमाबय लेकिन लोन नहि लेना चाही लोन बहुत तरहके दिक्कत करय छै लोनसँ लोनके कारण लोग बहुत परेशान भए जाइ छै